बेरायनो थांबाय थानाय जायाबाबो बोसोराव खेबसे खेबनै थांनो मोनबा गोसोआ गोजोनो गोजोननाय मोनो आरो जि जायगायाव थांनो लुबैयो बेयाव थाङो आङो आंनि थांनाय जायगाफोरनि माखासे जायगाफोरा बेनो जाहैबाय नागालेण्ड मनिपुर अरुनासल आरो माखासे बेंगालर आरो मेघालय बेफोरबायदि जायगायाव आं बेरायहैनो मोनबाय आंनि मोनदांथिया बेनो बेफोरबायदि गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायहैनायावदि आंहा माखासे बुस्थुफोरखौ नुबोनाय जायो बे नुबोनायजों बिसोरनि थांनानै थानाय जेरै नागालेण्डफोर बायदियाव थांनानै थानाया बिसोरनि जानाया माबायदि आरो बिसोरनि गाननायफ्रा माबायदि आरो बिसोरनि बांसिन धोरोमा मा नागालेण्डना जेरै नागालेण्डफोर बायदियावहाय ख्रिस्टान धोरोम गोजा आरो बिसोरो जानाय लोंनायावहाय गावसोरनि गोसोबायदि बयल बयलिं खालामना बांसिन जायो बेदरफोरखौ मैगंफोरखौ रुनानै बांसिन जायो थाव बाहायनाया खम आरो बिसोरनि गाननाय जोमनाया माखासे दाबो गोदोनि गाननाय जोमनायनि ड्रेसानो दङ जायगा लायै जायगा जेरै नागालेण्डनि मन ड्रिस्ट्रिकआव कन्याक जाथिफ्रा गाननायफ्रा गोजौ गाहायल' फांथेयो माखासे मोदोमखौ देखायो बिसोरनि मानसिफ्रा आरो जायगा लायै जायगा दाउनि दाउगांनि दाउसिन दाउलानि गांखौ थुनानै लायो बिसोरो आरो बिगुरफोरखौ खाल्सारेल समाव बाहायनाय जायो आरो बिसोरना नागालेण्डआ बिसेसखै डिसेम्बर फार्स्ट एक थारिकनिफ्राय दस थारिकसिम मोनसे मोजां बिसोरना खाल्सारेल प्रग्राम जायो फेस्टिभेल बेनो जाहैबाय नागालेण्ड जायगानि केपिटेल कहिमा जायगानि जायगायाव जायो आरो बे जायगा बे फेस्टिभेलखौ बिसोरो दस दिन खुंनाय जायो आरो बेयावहाय गुबुन गुबुन जाथिनि जेसेबां नागालेण्डआव दङ जाथिफोर जातफोर दङ जेरै कन्याक ओमफ्राय सेमा आंगामि जेलें आव येमसांरु बिदिनो बायदि बायदि जेसेबांनोखि जाथिफोर दं कसारि बेफोर गासैबो मानसिफोरा फैनानै गाव गावनि थांखुलफ्राबो फैयो आरो माखासे जेलेंफ्राबो फैयो आरो माखासे म्यानमार बरदारनिफ्रायबो फैयो बिदिनो बेयाव फैनानै गाव गावनि जेसेबांनोखि गाननाय जोमनाय बेफोर खालसारफोरखौ देखायफैनानैहाय बे जायगानि सम जायगाखौ समायना खालामफैयो गावसोर मा जायो बिसोरनि थाखाय आलादा आलादा जात मोनसेनि मोनसेनि न'सा लुनाय जायो बे न'आव जि बुस्थुखौ नों जानो गोसो मा जाथिनि जानायखौ नोङो नायनो जेरै खसारिनि जानाया दस्रा ओरै जेलेंनि दस्रा सेमाफोरनिया दस्रा आवफोरनिया बेलेग आंगामिफोरनि बेलेग बिदिनो जेरैबायदि बिसोरनि जाग्रा मोनजानाय जानाय आहार बेफोरखौ मोनजाजोबो आरो बेयाव फैनानैहाय जेसेबांनाखि रंजाफैयो बिसोरो बेयावहाय जोंबो आंबो थांनानै बे जायगायाव गोजोननाय मोनहैयो बिदिल' नङा बेयाव थानानैहाय जों गोबां बिसोरनि गाननाय जोमनायखौ सिनायनो हायो जे बे जेलें जाथि बे सेमा बे आंगामि आरो बे आव बे येमसामरुं बे कन्याक बिदि होननानै जों सिनायनो मोनो बिदिनो बेरायनायनि बेलायाव आं गुबुन गुबुन जायगायाव थांबावबाय जेरै मनिपुर मनिपुर इम्फलावबो मोनसे हिनजावफोरनि गिदिर बाजार दङ बेयावबो आं बेरायबाय बेयाव बेरायनानै आं मोनसे मोनदांथि मोनबाय बे मारकेटआव गुबुन रावबो हौवाफ्रा जेबो मुवा फाननो हाया बेवहाय जेसेबां दङ आइजोफोरगोजा आइजोफोरनि मादावबो जाय मानसिया हाबा जायाखै बिसोर दखान होनो मोना जाय मानसिया हाबा जाबाय बिबाह जाबाय बिसोरल' बे दखानखौ होनो मोनो आरो बेयावहाय जेसेबां बिसोरनि जाग्रा लोंग्रा मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै फारसेनिफ्रायनो बे महिला बाजारावहाय मोननाय जायो जेरै ना गेसाव बेदर गेसाव बेफोरखौ फानो बिसोरो आरो बिसोरनि गाननाय जोमनाय मनिपुरनि टटेलि बे बाजाराव मोननाय जायो बेरायनायनि बेलायाव आं बेयावल' नङा आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो थांखांबावबाय जेरै अरुनासल अरुनासलावबो बिसोरना अरुनासलावबो जायगाया बेरायथावथाव जायगा दङ जेरैहाय ओरैहाय हाजो एरिया होनोब्ला आलं इंखं इटानगर दाफुरज' आरो थै ओरैहाय माबा मा होनोमोनलाय रयिं बेफोरबायदि जायगा दङ बेफोरबायदियावहाय आं बेरायजोबबाय जायगाया गाज्रि नङा इटानगराबो बेरायथावना जायगा आरो बिसोरहाबो बोसोराव खेबसे फेसटिभेल जायो दनि फल' होननाय मोनसे फेसटभेल जायो बेफोरबायदि जायगाखौ बेरायहैनानै आं नुनो मोनबायि बेफोरखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनो आरो हाजो एरियायाव आं गारि सालायनानै थांनोबो मोजां मोनो आरो बे जायगायाव थांनानैहाय बिसोरनि जानाय लोंनाय अरुनासलनिफ्रायबो मोनसे बुस्थुखौ लोङो जेरै आफं होनना बुङो जेरै माबानिफ्राय बानायनाय एंग्रानिफ्राय बानायनाय होननाय बुंनाय जायो बेखौ बिसोरो बानायनानै जुमाय बानायो बेखौ लोङो आरो बोसोराव खेबसे दनि फल' होननाय मोनसे फुजा जायो बेखौ बिसोरो धोरोमजों लोब्बा लाया लासे ख्रिस्थान हिन्दु जेसेबां दं गुबुन जाथि गुबुन धोरोमफ्राबो बेयाव ज' जानानै बिसोरो बे फुजाखौ फालियो जाय जेरै हागौ बिसोरो बिदिनो रंजायो आरो आंनि बेरायनायनि मादाव बयनिख्रुयबो साबसिन गोजोननाय आरो जायगा मोजां मोननाया मानसिखौ रिसपेक्ट होनाय मानाय बेफोरबायदि आदब खायदायाखौ मोजां मोनबोदों आं जेरै नागालेण्ड खहिमाबायदियाव बयनिफ्राय साबसिन होनजायो आंनि नुनायाव मानो होनब्ला बेवहाय बांसिन मानसियानो ख्रिस्थान मानसि आरो नों नोंखौहाय अयनाय भाबै नासयनाय नङा नोंनि दाय मोनब्लाबो बेखौ सोंगोन आरो बिसार खालामगोन जाहा थाहा मानसिया अयनाय खालाम जानाय नङा बेखायनो आंनि मोनदांथियावहाय बेरायनायनि जायगायाव बेलायावहाय बे मनिपुर बा मेघालय अरुनासल ओरै नागालेण्ड बेफोरनि मादावहाय बयनिफ्रायबो मोजांसिन गोजोन जायगा होनोब्ला नागालेण्ड ख्रिस्थानिथि बेरायनायखौ आं बेल' नङा बेरायनाया बेरायबावबाय जेरै सिक्किम सिलिगुरि थांबाय सिलिगुरियावबो गाज्रि नङा जोंनि थाखाय सिलिगुरि थांबाय भुटानबो बेरायबाय माखासे बेंगलरावबो बेरायहैबाय आं बेंगलराथ' गाज्रि नङा आंनि नुनायावहाय बेयावबो नायथाव नायथावना बुस्थु दङ जोंनि थाखाय बेरायथावना बिदिनो जों दाब दाब जायगायाव बेरायनानै गोजोननाय मोनो जों जायखौ नायनो लुबैदों बेफोरबायदिखौ हाजो हाला नुनानैहाय जोंनि साननाया गोसोफ्रा एसे गोजोननाय फैयो बेखायनो आं जेब्लायबो बेरायनो मोजां मोनो आंनि बुंनांगौआ बेनोसै